ورزش کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں ورزش کرنے سے جسم کی قوت اور ٹون کا اضافہ ہوتا ہے عضلات مضبوط ہوتی ہیں اور جسم کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے اس کے علاوہ دل کی صحت میں بہتری آتی ہے خون کی فوریہ بڑھتی ہے اور دماغی تیزی بھی آتی ہے ورزش سے دل کی بیماریوں شوگر اور فشارِ خون کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے ورزش کرنے سے آپ کے خواب دماغی صفائی اور ذہنی تناؤ میں بھی کمی آتی ہے اس سے آپ کا خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کے اندر ایک احساسِ خوشی اور طاقت محسوس ہوتی ہے ورزش کرنے سے انسان کی مختلف جسمانی اور ذہنی پروسس میں بہتری آتی ہے یہ جسم کی آکسیجن سپلائی کو بڑھاتا ہے اعضاء کی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے اور انسان کی زندگی میں انرجی اور توانائی کا احساس دیتا ہے ورزش کرنے سے ہڈیوں کی مضبوطی اور جسم کی لچک بڑھتی ہے جس سے آپ کو بچپن کی طرح سکون محسوس ہوتا ہے